में कदें बी मतलब गाना कदैं कुसै कोला अज्ज तक्कर निं सिक्खेआ हां खुद गै घर बिच्च इ'यां खुद गै इ'यां थोह्ड़ा बौह्त गान लगी ऐं जिसलै फिर में कालेज बिच्च आइयै एह् मतलब म्यूजिक सबजैक्ट मिलेआ मिगी ते ओह्दे बाद फिर में अपने गुरु गी गुरु दी अवाज सुनियैं ते मिगी लग्गेआ कि में उं'दे अग्गें कुछ बी नेईं ऐं में कुछ बी निं गाई सकनी ऐं मिगी जां ते मिगी पैह्लें स्वर तक निं पता हा हून मिगी स्वर दा पता चलेआ साढ़े स्वर किन्ने होंदे ऐं इ'यां सा रे गा मा पा दा नी सा जेह्ड़े मिगी एह् आई गै मिगी मेरे गुरु कोला दा मिलेआ जिसले में उं'दी अवाज सुनी अपनी गुरु दी जार उं'दी अवाज सुनियै मिगी काफी बड़ा जैदा अच्छा लग्गेआ कि उं'दै अग्गें अस केह् चीज ऐं साढ़ी अवाज केह् चीज ऐ ओह् अपने पिच्छें अपने गुरु कोला दा सिक्खी आए दे जेह्ड़े सानूं अज्ज सखा दे ऐ बड़ा अच्छा सखांदे ऐं सानूं बड़ा अच्छा लगदा उं'दी अवाज सुनियै होर मिगी खुद बी उं'दे कोला दा बड़ा कुछ सिक्खने गी मिलेआ उं'दी अवाज बड़ी अच्छी ऐ उं'दे कोल आइयै गै मिगी सुरें दा पता चलेआ सुर साह् कि'यां लाया जंदा ऐ ते उ'आं गै अज्ज में इन्ना कुछ सुनेआं ते हून जि'यां गानां गै गाया जंदा जेह्ड़े में अपने डाक्टर मुकेश सर दा गाना सुनेआ वाक्य दिल खुश होई जंदा हां जार किन्ना अच्छा गांदे किन्ना अच्छा गांदे उं'दै कोला दा सिक्खेआ बड़ा सुन्दर लग्गेआ मतलब अस गाना म्यूजिक अस कि'यां कि'यां अस करी सकने आं अग्गें अस डैवलप इस्सी कि'यां करी सकने आं अस जि'यां ओह्दे बाद बिच्च जान जां नेईं अस ओह्दे बारे बिच्च रिआज़ नेईं करचै ओह्दै ताहीं साढ़े च कोई बी गानां सिक्खने कोला दा पैह्ले सानूं इक साढ़ा रिआज़ बड़ा जरूरी ऐ रिआज़ गी अस इक इक सुर पर पैह्ले इक सुर दे बाद रिआज़ करना चाहिदा पैह्ले सानूं पूरे पैह्लें सुर कंपलीट होने चाहिदे ऐं रिआज़ करियै पूरे सुर बैठने चाहिदे ओह्दे कोला अग्गें गै सानूं जेह्ड़ा अस गाना गाई सकने ऐं जिन्नै चिर रिआज़ स्हेई नेईं ऐ साढ़ा उन्नै चिर अस कोई गाना अच्छी तरह अस नेईं गाई सकने साढ़े तांहीं रिआज़ बड़ा जरूरी ऐ इक गाना गाने ताहीं सानूं रिआज़ करना सानूं बड़ा जरूरी ऐ साढ़े सर जि'यां बोलदे ऐ कि इक इक सुर जिसलै इक सुर साढ़ा स्हेई लग्गेआ ते अस गाना गाई सकने आं बड़ा अच्छा गाई सकने आं मिगी अज्ज तक्कर म्यूजिक बिच्च सिर्फ शौंक ही बट अज्ज पता चलेआ कि म्यूजिक सिक्खने ताहीं मैह्नत बी बड़ी जरूरी चाहिदी ऐ जिन्नी अस मैह्नत करगे उन्ना अस म्यूजिक गी अग्गें गाई सकने आं कोई बी चीज ताहीं मैह्नत बड़ी जरूरी ऐ जे अस मैह्नत नेईं करगे अस अग्गें फिर गाई गै निं सकने अस जि'यां में अपने गुरु कोला दा आइयै म्यूजिक दे बारे बिच्च सुनेआ कि म्युयिक केह् होंदा म्यूजिक गी कि'यां करना चाहिदा असें म्यूजिक सानूं सारें कोला म्यूजिक सिक्खने कोला दा सानूं रिआज़ चाहिदा ओह्दे ताहीं बड़ा जरूरी रिआज़ चाहिदा करने बास्तै ते उस्सी असें ख'ल्ल बैठियै पैह्ले शैल रिआज़ करना ओह्दे उप्पर फिर उस्सी ओह्दे बाद गाना गाना स्टार्ट करना होंदा ऐ जिसलै अस कोई बी रिआज़ करचै कोई बी गाना सिक्खने कोला पैह्ले उस्सी सुनना पौंदा कि उस्सी कि'यां सुनना पौंदा फिर अस उस्सी गाने गी स्टार्ट करने आं में अपने गुरु कोला गुरु दा जिसलै गाना सुनेआ दिल खुश होई जंदा कि उं'दा गाना इन्ना अच्छा ऐ चाहे ओह् अज्ज तक इत्थै पुज्जे ऐं ते उं'दी बी बड़ी मैह्नत ऐ इस मुकाम तक पुज्जने ताहीं अगर ओह् अज्ज तक इन्ने तक्कर पुज्जे ऐं ते उ'नें बड़ी जैदा मैह्नत कीती ऐ अपने गुरु कोला दा काफी टैम सिक्खेआ जैह्ड़ा म्यूजिक तो अज्ज इत्थै पुज्जे ऐ अज्ज ओह् सानूं ग्यान देआ दे ऐं कि म्यूजिक दे बारे बिच्च ते असें कि'यां गाना चाहिदा कि'यां नेईं बस इ'यै